जोङो बर' रावखौनो जोङो गावनि आंगो साननानै जोङो फरायनांगौ मानो होनब्ला बर' रावआ गासिबो बिमानि राव बर' रावजोंनो जोङो रायलायो गावनि साननाय हनायखौ जोङो फोरमायनो हायो बर' रावजोंनो जोङो मेडियामखौ फरायलांनांगौ मानोहोनब्ला रावबो बर' सुबुङा बुंनो हायाजे बर' रावखौ फरायनानै जेबो थांखियाव सहैनो हाया बे जोंनि बड'फोरनि माखासे गोरोन्थि साननाय जायहा थाखा फैसा दं बेसो गावनि बर'रावखौ नागारनानै गुबुन मेडियामजों फरायो नाथाय दिनैसिम बेबादि मानसिया नाम लाबोनो हायाखै मानो होनबा जोंनि रावजों फरायनाय सुबुंफ्रासो दासिम जों नुनायाव नाम लाबोनाय लाबोगासिनो बुंनो थाङोब्ला बड'फा उफेन्द्र नाथ ब्रह्मआबो सासे बर' रावजों फरायनाय सुबुं बेबो दिनै जोङो बर'फ्रानो बेखौ बिफा हिसाबै होननानै मानियो आरो बर'रावजों जोङो इंलिसबो हायो एसामिसबो हायो सोब रावखौनो जोङो बर'रावजों फरायलांनानै जोङो गोजौसिम थां सहोयनो हायो मानो होनोब्ला फर एक्जामफोल होनो हायो जोङो जेरै चाइनाफ्रा गावसिनि रावखौ फरायनानै बिसोरो मेसिन मेसिनारि गिदिर गिदिर मेसिन खल कारखाना इलेक्ट्रिकेल इलेक्ट्रनिक्स आरो माखासे गिदिर गिदिर कम्पानि जेरै बिसिनि रावजोंनो बिसोरो फरायनानै गिदिर गिदिर माबाखौ इलेक्ट्रनिक्स बस्थुखौ देखायनो हादों आरो जापानिस जापानफ्राबो गावसिनि भासाजोंनो फरायनानै दिनै वल्डआवनो देखायनो हादों थिग बेबायदिनो गोबां हादरफोर दंबावयो गावसिनि बिमा रावजों फरायनानै गावसोरबो सिनायथि जानाय थिग बिदिनो जोंनि बर' रावआबो रावआवबो जोंनि बर' रावजोंनो जोङो माखासे टेक्नलजि फरायनायनि गेजेरजों जोङो नाजालांबाय थानांगोन जेरै जापानिसफ्रा गावसिनि रावजों फरायनानै टेक्नलजि दिहुननो हादों थिग बेबायदिनो चाइनायाबो गावसिनि टेक्नलजि फरायनायनि गेजेरजों गावसिनि रावजों दिहुननो हादों जोंनि माखासे सरासनस्रा सुबुंफ्रासो फरायनो बानानै गावनि मान सनमानखौ लाजिनायबादि मोननानै जोंनि रावजों फरायालासे गुबुन माबाजों फोरोंनाय खिनथु हानद्रेद फारसेन्थ सैथो जाय मानसिया बर' रावजों फरायो थि गोसोजों बे मानसिया गावनि थांखिखौ गाव मारै जानो हायो फरायनायनि सायावसो दिफेन्द खालामो रावबो बुंनो हायाजे बर' रावजों फरायनानै जेबो जाया होननाय बे सैथो नङा